ہیلو ہیلو جی بولیے جی بولیے جی جی آنٹی اب کیا ہوگیا اچھا تو کوئی میڈیسن کھائی آپ نے جو دوائی لِکھ رکھی ہے وہ کھائی آپ نے تو اُس سے کوئی فرق نہیں ہُوا اچھا تو گُھٹنوں کا ہی درد ہے صرف یا باڈی پین بھی ہے اچھا تو آپ ایکسرے کروائیے ایکسرے لِکھا تھا میں نے گُھٹنوں کا ایکسرے لِکھا تھا آپ وہ کروائیے تو آپ کلینک آ جائیے جی آپ کلینک آ آپ کلینک آ جائیے کلینک پہ آئیے دیکھتے ہیں پھر اُسی حساب سے بتاؤں گا میں آپ کو اگر آپ کے باڈی پین زیادہ ہے تو آپ ابھی آ جائیے ایکسرے بعد میں کروا لیے گا آپ کلینک آ جائیے تب میں آپ کو بتا دوں گا جی بیٹھا ہوں تین سے پانچ تین سے پانچ جی اپوائنمنٹ لینی پڑے گی آپ کو یہ ٹھیک ہے آپ کا ففٹین نمبر ہے